हेलो के बोलै छिए दोकनदार ओ कि दर भिन्डी लै छिए

अच्छा ठिके छै झिङ्गा ओ बढ़ाबू किछु ओ साग कतेक लेबै एक क्विन्टल कि ओ साग बथुआ साग

अल्लू परवल

ओ दुइ क्विन्टल छै कि दर लेबै ओ हँ

कहिआ अएबै कहिआ लै जएबै ओ तौलिके राखि देबै ओ भिन्डिओ बैगनो अच्छा ठिके छै